राव आं मात्शें विनायक उलयता तूं आं एक्चुली मरे गोंयांत भोंवपा येयलां म्हाका अशें बरें विंटेज प्लेसीस आसले आसल्यार सांग मरे आं तुका खबर आहा तें कांय तें म्हाका एक गायड मेळटलो म्हाज्या वांगडा वचपाक फाल्यां तूं फ्री आसा मागीर म्हाका मरे सकाळी वचपा जाय

णव णवाक णवाक आतांच भायर सर मरे मातशे बेगीन येवपाचे जावपाचे ना

ए हांव सकाळी तुका फोन लायतां वास्को रावता मरे आमी हांगा आसा वास्को हांव सकाळी तुका कॉल लायतां इनफर्मेशन दिता ओके बाय थँक्यू